मिरसांगाचो पिठो करपाक आमी वेगवेगळ्या मिरसांगो वापरूं शकतात जशें की तारोटी बेडगी गुटर गुंटर अश्यो विवीध प्रकारच्यान मिरसांगो आमकां बाजारांत मेळटा आमच्या गांवातल्यो बायलो लोक आपल्याक जाय तसल्यो मिरसांगो निवडून विकत घेता आनी तेंचो मसालो करपाक सुरवात करतात मसालो करपा खातीर त्यो पयली बऱ्यो वताक सुकत घालून सुकयता मागीर मिरसांगाचो देंट काडटा आनी मिक्सराक लायता नाजाल्यार गिरणीर मिरसांगो मिरसांगाचो पिठो करपाक दितात